खेळांचे बाबतींत सांगूंक अशें जाले जाल्यार खूब तरेचे खेळ आसात मैदानी खेळ म्हणटले तर तुमी फुटबॉल क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल तुमचे कबड्डी अशे खुबशे तरेचीं मैदानी खेळ तुमी खेळटात तशेंच इनडोर इनडोर खेळ म्हणटले जाल्यार तुमी टेबल टेनीस आसा कॅरम आसा तुमी इस्पिकांनी खेळूंक शकता अशे वेगवेगळे इनडोर गेम्स सुद्दां आसात अशे हेंपळय आनी हे खेळ खेळ्ळे कारणान तुमी आतां मैदानी खेळ खेळटात ते तुमी जर मैदानी खेळ खेळटात तेका लागून तुमची कितें आसा शारिरीक जी तुमकां व्यायाम मेळटा ती किंवा शारिरीक वाड जाता तुमची ती चांगले तरेन जावंक शकता आनी दुसरी गोष्ट तुमची तुमचें काँसेंट्रेशन वाडटा आतां फॉर एग्जांम्पल तुमी जर क्रिकेट खेळटात ती खेळटासतना तुमी बॅटींग करता जाल्यार तें कशे तरेन बाबा तो तुमचो बॉलर बॉल घालतलो तें तुमी काँसेंट्रेशन तुमचें आनी आपूण हो बॉल कसो खेळटलो तेजेर तुमचें काँसेंट्रेशन तुमचें वाडटा तशेंच फिल्डींगेचे टायमार तुमची चपळटा कितली तुमी चपळ आसात हें दाखोवन दिता तुमी कशी डाय मारता बॉल कसो कलॅक्ट करतात हे हेतून तुमची चपळटाय तुमकां ती दिसता ह्या मुळे तुमचो खूब बौद्धीकूय विकास जाता तसो शारिरीक विकास जाता अशें म्हाका दिसता तर खेळा मुळे ह्या मुळे खूब आपल्याक आपले हें काँसेंट्रेशन वाडटा